मेरी फोटोग्रॉफी बाकियें कोला अलग ऐ ताहीं करियै होंदी कि में फोटू खिच्चनी आं नेचर दे प्रकृति दे जि'यां कि दरेआ होई जा जां भी फुल्ल होई जा पत्ते होई गे बूह्टै होई गे बादल होई गे होर एह् चीज़ां मेरी फोटोग्रॉफी गी बाकी कोला अलग दसदियां कि मेरा इंट्रैस्ट ऐ फोटू खिच्चने दा कि ओह्दा मतलब कि बैस्ट एंगल होना चाहिदा मतलब कि शैल फोटू औना चाहिदे मतलब कि बैस्ट एंगल होना चाहिदा वैदर अच्छा होना चाहिदा सूरज होगा अगर मतलब कि जां भी लाईटनिंग बिच जैदा प्रकृति दे फोटू जैदा शैल औंदे ताहीं करियै मेरी फोटोग्रॉफी बिच मिगी फोटोग्रॉफी ताहीं करियै युनिक होंदी अलग होंदी तां कि मेरी फोटोग्रॉफी होंदी नेचर दे रिलेटिड ओह् मतलब कि में नेचर दे फोटू खिच्चदे रौह्न्नी आं केईं बारी इ'यां लेई ओड़दे कैमरा साफ करियै डीएलआरएस साफ करियै प्रकृति दे फोटू खिच्चदे रौह्न्नी आं जेह्दे करियै मेरी फोटोग्रॉफी बाकियें कोला अलग होंदी